खाने के लिए जो मेरा सबसे मन पसंदीदा प्रकार है वह भुना भुना हुआ खाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है जैसे भुने हुए खाने में हो गया जो चिकन होता है उसको भून कर खाना है क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है और यह मुझे नुकसान उसको खाने से कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि यह भुना हुआ है एक टेस्टी भी है इसलिए मुझे भुना हुआ खाना पसंद है